घणेई दफ़ा जेको आहे मां पंहिंजी एक्टिविटी के नज़र रखण लाइ या सिहत खे नज़र रखण लाइ जेको आहे फिटनैस ट्रैकर या स्माट वॉच जो बि इस्तेमालु कयो आहे घणो करे सुबुह जो मां एक्सरसाइज़ अगरि कंदी आहियां डांस जी प्रैक्टिस करण लाइ वेंदी आहियां त हुन वक़्ति मां जेको आहे या जिम वेंदी आहियां त हुन वक़्ति मां घणो करे जेको आहे मां पंहिंजे स्माट वॉच या जेको आहे फिटनेस ट्रैकर पाए वठंदी आहियां छोजे लाइ घटि में घटि हीउ ख़बर पवंदी आहे हिन खे हिन खे पाइण सां कि मां केतिरा स्टैप्स हली आहियां केतिरी कैलरीज़ बन कई आहे त हिन सां ई फ़ाइदो थींदो आहे कि जेतिरो असां कसरत कयूं था हुन सां असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे कि ओतिरी कसरत असां लाइ ठीकु आहे कि न ऐं जेको आहे हुन सां मुंहिंजो वज़न घटि थी रहियो आहे या न